जोंनि जायगाफोराव बोथोर नायनानैहाय जोबोद फिकनिक जाफैनो फैलायो फिकनिक स्फथ बेफोरनो जाबाय नबेम्बरनिफ्राय मार्च बेसिमावहाय जोंनि जायगायावहाय जोबोर फिकनिक स्पद एबा गोबां गोबां जोंनि जायगायाव गोबां पिकनिक स्पदफोर दं बेफोरबायदि बेफोर जायगायावहाय जोबोद मानसि फैनानै जोंनि फिकनिक स्पदखौ साफर्द खालामफैयो आरो बेफोरावहाय जोबोद मानसि जायो नबेम्बरनिफ्राय लानानै मार्च बेसिम आरो बे फिकनिक स्पदआव जोबोर मानसि फैनानै जोबोर राज जायो आरो बेफोराव फैनानै मोजाङै साबदान फैनांगौ जेनबा नों गारि सालायनाय बेफोर बायदियाव जाग्लुं लोंग्लुं बेफोरबायदि निसाफोर बाहायनानै गोबां मानसिफ्राबो थैलाङो बेफोराव फिकनिक स्पदफ्राव फैनानै आरो बे फिकनिक स्पदआव गोबां मानसिफोर नुनो मोनोदे जेनाबा नखरै जेनोबा सोरबा फेमेलि बेफोरबायदि फैनानै जोंनि फिकनिक स्पदफोर जाफैयो आरो सोरबा सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि ज' ज' जोंनि फिकनिक स्फदआव फैयो आरो गोबां फेसेलिथि जेनबा जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बेफोरबादि खालामफैयो जोंनि फिकनिक स्पदफोराव आरो बे फिकनिक स्पदफोराव सोरबा सोरबा जेनबा साबदाना बेनो जे लोंलु जालु गारि सालायनाय बेफोराव सोरनिबा सोरनिबा जिउ खहा जानाय बेफोरनो आरो बेफोरखौ जों फिकनिक स्पदफोराव नुनो मोनो बेनो जोंनि सेफथि खालामनांगौ गावनि हेल्डफोरखौ जानाय लोंनायजों बेनो आरो